चित्तरकारी जेह्ड़ी में स्कूल च सिक्खी दी और में चित्तरकारी करना बी बौह्त पसंद ऐ जेह्ड़ी शुरुआत मेरी होई ओह् स्कूल लैवल पर जिसले चित्तरकारी दी क्लास होंदी ही ओह्दे बिच्च सारें कोलूं पैह्लैं साह्नू सखाया कि तिन्न जेह्ड़े प्राईमरी कल्लर न ओह् कियां लाल नूला ते पीला एह् तिन्न प्राईमरी कल्लर कियां तरां तरां दे रंग बनाई सकदे होर बड़े सारे कल्लर बड़े सारे रंग जेह्ड़े ऐ इनें तिन्नें कल्लरें कन्नै तिन्ने रंगें कन्नै बनाई सकदे न ओह्दे बाद फिर बल्लें बल्लें लाईनां सखाया पैह्लैं उनें कियां सोटी शोटी लाईन कन्नै शोटी शोटी जेह्ड़ी खाईं खिच्चियै चित्तरकारी करनी फिर जेह्ड़ी पैंसल होंदी ना उसी कियां दवाइये मारना होला मारना कियां अलग अलग तरे दी शेड देनी ते मतलव शेडां जेह्ड़ी शुरुआत तो पेंटिंग सिक्खी बड़ा अच्छा ऐक्सपिरिंस रेहा में इन्ना जादा पसंद आना शुरु होई गेई पेंटिंग क्योंकि एह् हर कुसे गी पसंद ते आंदी नी लेकिन मिगी इन्नी पसंद आना शुरु होई गेई में इन्ने तरे तरे दे रंग पानी आह्ले रंग पैन्न आह्ले रंग पैंसले आह्ले रंग बोलतें आह्ले जेह्ड़े रंग लिकवड़ बी ते दुऐ बी ओह् सारे पोडर आह्ले सारे में रक्खे दे होंदे हे ते में तरे तरें दे बनांदी ही मेरा स्कूल च चित्तरकारी सिक्खने दा अक्सपिरिंस इन्ना अच्छा रेहा कि ओह् मेरा अजें तक बरकरार ऐ इक होंदा ना तुसें स्कूल च सिक्खी पेंटिंग चित्तरकारी सिक्खी क्योंकि कलास ही जवरदस्ती सिक्खनी पेई सिक्खी कम्म खत्म होया कलास खत्म होया ते शड्डी ओड़ी ओह् नी होया मेरा जिसलै में सिक्खी ना ते इन्ना जादा शौंक पेईयै सिक्खनें दा कि ओह् मेरा शौंक बददा गै गोआ घट्ट नी होया फिर में बड्डे बड्डे कापियां लेई लेईयां पेजें आह्लियां ड्राईंग पैड जेह्ड़े होंदे बड्डे बड्डे पैह्लैं निक्के फिर बड्डे फिर कैनव आह्ले जेह्ड़े शीटां ओह् लैना शुरु करी ओड़ियां फिर मेंतरें तरेंदे मिगी पसंद हा सीनरियां बनाना जेह्ड़ियां कि तरे तरे दा सीन बनाना सीनरी बनाना जियां सूरज डुब्बा दा ते सूरज़ काला काला होई गेदा किश्ती काली काली होई दी पानी च चला दी राती दा न्हेरे दा सीन फिर सवेरे दे फुल्ल साई पर खिले दे साईड़ पर प्हाड़ नदी झोंफड़ी बनी दी कुआं बने दा इस तरां दा सीनरियां बनाना मिगी बड़ा पसंद हा ते ओह्दे बाद फिर मीं पसंद आया जियां अलग अलग चरित्तरें गी बनाना जियां कोई पानी पिया दा कोई पानी गी पानी दा इस्तेमाल करा दा अच्छी तरे खेत तरां तरां दे बूह्टे बनाना फलें आह्ले बूह्टे बनाना सब्जियां बनाना फिर ओह् शौंक पेआ फिर गुरु बनाया शिश्य बनाना राधा कृष्ण बनाईयां तस्वीरां गुरु और शिश्य दियां तस्वीरां जशोधा होर कृष्ण दियां बाल कृष्ण होर जशोदा माता उंदियां तसवीरां इस तरां दियां तसवीरां होर फिर में अज़ें तक पेंटिंग करना मिगी बड़ा इ पसंद ऐ एह् सिर्फ मेरा हा कि में स्कूल च इन्नी अच्छी तरां सखाया गेआ ओह्दे बाद फिर मेरा जेह्ड़ा अपना शौंक पैदा होईया उसी में छड्डेआ नी इन्नी बड़ा तरें दियां पेंटिंगां स्कूल गै सिक्खियां अच्चा स्कूल च जिसलै पेंटिंग बनानी मैडम ने इक शेप देनी बनाने आस्तै कि एह् अकार बनाओ तुस ते ओह् आकार बी जेह्ड़ा ऐ ओह् केईयें गी सिर्फ नार्मल टिक्क मिलदा हा ते मीं ऐक्सिलैंट मिलदा होंदा हा इन्ना अच्चा लगदा हा प्रोतसाह्न दिंदी ही मैड़म ते बधदा गेआ शौंक बी बददा गेआ फिर कोई बी तसबीर दिखदी ही में ते उस तसवीर गी दिक्खियै मेरा मन करदा हा कि में कागज़े पर बनां चित्तर बनां एह्दा ते में बनाई बी ओड़दी ही फिर अग्गैं बल्ले बल्लें पढ़ाई च होर अपना टाईम थोह्ड़ा घट्ट देना शुरु कीता लेकिन कोई आक्खे ना मने च एह् शौंक अज़ें तक पेदा एह् शौंक ना अज्ज तक खत्म नी होया मेरा अज़ें तक है जिसलै कोई आक्खै ना चित्तरकारी में आक्खनी में करगी क्योंकि मीं पसंद इन्ना ऐ अच्छा फिर कृष्ण दी पेंटिंगां कृष्ण भगवान दे इन्ने चित्तर बनाए दे फिर पेड़ पौदे सिनरियां खास कर में अज़े तक्कर बचपन दियां बी तस्वीरां अड़े तक बी चित्तर अज़ें तक संभालियै रक्खे दे बड़ा अच्छा अक्सपिरिंस रेहा मेरा सिक्खनें दा होर केह् दस्सां में की अग्गें में अपनें बच्चें गी बी सखाया में उनेंगा लेईयै दित्ता जियां में सिक्खेआ हा उआं में उनेंगी सखाया ते बड़ा अच्छा शौंक उंदा बी अग्गें होईया डवैल्प एह् कि हर कुसे दा शौंक नी होंदा पर एह् में अपने बचपन च स्कूल च सिक्खेआ एह् में अक्सपिरिंस बड़ा इ अच्छा रेहा